हम सभी जानते हैं कि जो भी सिंगिंग करता है या गायन करता है वो अपना परफॉर्मेंस कहीं न कहीं जरूर देता है अब वो चाहे स्कूल फंक्शन्स हों जैसे एनुअल फंक्शन कॉलेजेज़ हों या कोई भी शादी पार्टी या कोई भी सांस्कृतिक समारोह या फंक्शन घर में भी होते हैं बहुत सारे इनमें बहुत सी बार अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो मुझे भी पहला परफॉर्मेंस देने का मौका मिला था जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था मैंने अपना परफॉर्मेंस ट्वेल्थ क्लास में पहली बार दिया और मुझे या याद है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था अच्छा अनुभव था मेरे सब दोस्त लोग वहाँ खड़े होकर ताली बजा रहे थे और मतलब जो मेरे अभिभावक कह सकते हैं टीचर क्लासमेट्स और क्लास टीचर थे वो वहाँ से बहुत मतलब इशारे करके मुझे दिखा रहे थे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उसके बाद मेरे क्लास टीचर भी बहुत खुश हुए और वहाँ मुझे एक शील्ड दी गई थी और एक सर्टिफिकेट दिया गया था सिंगिंग में तो मुझे बहुत खुशी हुई थी वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था वास्तव में